अठारा चारि उणिवीह सौ छहानवे ॿारहं यारहं ॿ हज़ार उणिवीह ॾह पंज ॿ हज़ार हिकु हिकु ॿ हज़ार हिकु चोॾहं ॿ ॿ हज़ार चारि